हम वर्चुअल रियलिटी सँ सम्बंधित आहाँके गेम खेलने छलहुॅं हैं जाहिमे अपन पूरा देश पूरा देशमे ई गेम के प्रशंसा छैक जिनकर नाम छियै पबजी एकरा बहुत सालसँ खेलय छलहुॅं हैं जेकि अभी फिलहाल बन्द भऽ गेल अछि तऽ ओ गेम खेलैमे एक रियलिटी देखलहुॅं हैं जे ओहिमे खेलैत खेलैत लगैत रहै जे ओ हमहूँ खुद आदमीये छलहुॅं हैं जे जाइ छलहुॅं हैं दोसरके मारै छलहुॅं हैं तऽ ओहिमे ई लगबे नहि करै छलैहं जे हम गेम खेलै छी ओ जे अपना आपकेँ इमेजिन करै छलियै जे हमहीं छलौंहं हमहीं कऽ रहल अछि आउट होय छलहुॅं हैं तऽ दुखो होइ छलैहं जे किया आउट भऽ गेलहुॅं से ई वर्तुअल रियलिटी एहेन गेमसँ आहाँकेँ आइकाल्हिकेॅं डेटमे फ्यूचर मे इमेजिनो कऽ सकै छलियै दोसरो चीज जे हम कतौ दोसरो जगह रहलहुॅं तऽ मित्र सबसँ देख सकै छी यहीं रहल हमर अनुभव